हैलो नमस्ते होर सनाओ ठीक अस बी ठीक थुआढ़े बस ठीक बधिया

थुआढ़ी कुड़ी ठीक चला दी ऐ पर थोह्ड़ी शरारती बड़ी ऐ क्लास च बैठियै बैठदी निं ऐ क्लास च ओह् उद्धर उद्धर गल्लें गी लग्गी रौंह्दी ऐ ते थोह्ड़ा ध्यान रक्खा कर थोह्ड़ा ध्यान करा करो इ'यां कोई एह् निं ऐ बी दमाकी तेज़ ऐ बच्चा कोई इ'यै जेहा नेईं ऐ पर ध्यान रक्खा करो घर बी बैठा करो उसी पर तुस घर अस ते स्कूल थोह्ड़ा दस्सने उ'नेंगी पर तुसें घर जाइयै बी पुच्छना जरूरी ऐ ना ठीक मैडमें ते कोई घोलियै ते दमाकै च पाना निं ऐ मैडमां जेह्ड़ा इत्थै पढ़ांदियां निं ओह् तुस घर जाइयै सुना करो ना उं'दे कोला फ्ही ओह् सानूं पुच्छा करो ना केह् पढ़ाया थुआनू मैडमें ओह् लर्न करा करो अस आइयै इत्थै उं'दे कोला सुनने